हय हय लागला कितें जाय शी तुमकां ओके ओके सांगात बरें बरें कसली जाय तुमकां कसली कसली जाय हंड्रेड पेजीस टू हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड पेजीस आसा न्ही ते चवद्यात्तर रुपया आसा

आनी दोनशे आसा ते मागी अशे एकशेंपंचवीस एकशेंचाळीस तशे आसात धा जाय आशिल्ले समजा तुमचीं भुरगीं चड आसा न्ही आमचे कळ्ळ्यान तुमी चड घेतात न्ही जाल्यार तुमकां आनी किदें डिसकावण मेळपा शकतलो हय हय हय म्हळ्या आतां एक पन्नास समजा जाय जाल्या तुमकां एक पन्नास घेतल्या तुमकां एक आनी ताजेर पांच रुपया धा रुपया कमी जावपा शकता टॅस्टबूक म्हळ्या कशें आसा ते थोडे न्ही येवचे आसात थोडे येल्ले आसा आमचे कडेन हय हय सो तुमकां खंचे स्टँडडाचे जाय बेझिकली फिफ्ट टू णायंत हय हय तुमी म्हाका लिश्ट दिलें न्ही जाल्या हांव काण दवरपा शकता म्हळ्या ना न्ही आमचे कडेन नाल्या हांव तुमकां एक दोन दिसान ते हाडून दिवपा शकता

आ हा हा कळें कसलें अशें तें म्हळ्या हय हय आसा आमचे कडेन हय हय

बरें बरें फोन करात